आं संनाय बयनिफ्रायबो गोरासिन रेसिपि या जादों दालि ओंख्रि बे समाव दालिया रुखांनानै बबे समाव खांनांगौ बिनिफ्राय बारा मिथियैयाव आङो बे रुनायखौ एसे थाल मोनाखैमोन आरो थावखौ माबादि सेरनानै बानलुफोर होनांगौ

थाव सेरनानै माबोरै संफिननांगौ बेफोरखौ आं बारा रोङाखैमोन बिनिफ्राय आं सोलोंनो हायोदि दसे सम नेहाब नेहाब बे रेसिपि खौ संनांगौ जायो